हलो हा हा अलाइ छो भाॼियूं खपंदी हुइयूं आई ई न आहे जाम टाइम थी वियो आहे भाॼियूं खणी अच्छा शादीअ में हुईं ऐं शादीअ में हुईं ऐं असां त भई तोखे तोखां सवाइ ॾाढो दुखी था थी वञूं भाॼियूं ॾिए नथी किथे वञूं असां छा करा

बसि मूंखे त सभु भाॼियूं खपनि भिंडियूं खपनि जीअं वांङण सौ माण्हुनि जी आहे रोटी घर में ई सभु हा त घर में हा घर में शादी आहे असां तव्हांखे पाण रोज फ़ोन करे करे परेशानु थी वियासीं ऐं ॿेयनि जूं भाॼियूं वणणु नथियूं ॿेयनि जी भाॼियूं वणणु नथियूं तव्हांखां सवाइ हा हा सभु हा हा हा सभई भाॼियूं पंज पंज किलो त लिखी छॾियो भिंडियूं भिंडियूं हा वांङण पोइ बीज बीज त बसर हा ऐं गजरू महिमान जे लाइ मां चयो गजरुनि जो हलवो ठाहियूं सीरो ठाहियूं गजरुनि जो सीरो ठाहियूं हा हा पंज किलो गजरू लिखो ऐं बीज बीज भिंडियूं लिखयव नी ऐं मसाला त सभु लिखी छॾियो अदरक अदरक मिर्चू पुदिणो धाणा साई थूम ऐं खटाण जो यादि कराई अथव खटाण जो यादि कराई अथव हा अरे मज़ो ई नथो अचे तव्हांखां सवाइ काई भाॼियूं वरतियूं ॿ टे ॾींहं ॿियनि खां पर गुजराती हे त अचनि अलाइ कहिड़ा पंहिंजे सिंधीयुनि माण्हुनि में विश्वासु जाम आहे असांखे हा ऐं तव्हांखे हा हा बा भेण आहे पंज किलो न पंज किलो न उनमें वरी पूरी पताशा विझंदासीं ऐं खुंबियूं त हिन करे अढाई किलो लिखी छॾियो हाली त त मिटीअ वारा हा मिटीअ वारो न मोकिलिजो भेअ मिटी वारा हा हा मसाला त सभु चयोमाव यादि अथव न अदरक धाणा मिर्च पुदिनो साई थूम ऐं तव्हांखे यादि छा करायो त वरी साई थूम खपे न हा हा गोभी गोभी बि विझिजोसि गोभी बि मता भई कंहिंमहिल वरी पाव भाॼी त ठहाराइण ॿार हे हाणे चालू कयव त छा बसर पटाटनि जो पहिरियों त भाॼियूं हुइयूं ख़ाली अच्छा ईअं त पोइ इहे टे शयूं लिखो भले बसर पटाटा ऐं सुखी थूम इए टेई शयूं लिखो सुखी थूम बसर पटाटा त ॿ ॿ किलो खपंदा हा हा बिल ॾिसी करे तोखे पैसा ॾींदीमाव रुपियो बि वधीक न ॾींदीमाव रुपियो बि घटि न रुपियो बि घटि न रुपियो बि वधीक न हा हिकु त बिल में बि लॻाएजो हा हा हा ठीकु आहे न त पोइ लिखी छॾि जीअं तुहिंजो माण्हू ईंदो न त पोइ पैसा तू मिलंदी ऐं तोखे ई ॾींदासीं ठीकु आहे ओके या पेटीअम कंदासीं पेटीअम कंदासीं हा जय झूलेलाल हा हा हा ठीकु आहे महिरबानी